थोरा ॾींहं अॻि मां मेथेरान वई हुयसि गरमियुनि में उतां जो पहाड़ी इलाइक़ो एॾो त सुठो हुयो जो हवा एॾी सुठी हुई जो सेहत लाइ ॾाढी सुठी हुई ऐं ॿियो सावक एॾी सुठी हुई त ऑक्सीजन हुई उते जाम ऑक्सीजन जे करे असां जी असां जे शरीर खे उहा ऑक्सीजन पई मिले इन करे असां जो शरीर उते सुठो पियो हले उतां जो हवा पाणी रोटी जाम सुठो हुयो